भारतीय शिक्षणीक वेवस्ता म्हणल्यार आतां भारतांत सगलें शिक्षण डिजीटल जाल्लें आसा सगलीं भुरगीं ऑनलायन शिक्षण घेतात कोरोनाच्या टायमार तर सामको मोबायलाचेर अभ्यास करपाचो हेंच हें आशिल्लें टिचर्स तांकां मोबायलाचेर शिक्षण किदें आसा पय तें धाडटाले आनी भुरगीं घरा बसून अब्यास करताले तशेंच आतां व्हडले व्हडले शिक्षण घेतात ते घरा बसुनूच सगले आपले ऑनलायन शिक्षण घेतात तेन्ना दिसान दीस डिजीटल शिक्षण जावन पडिल्लें एक एक फावट इश्यूस अशे जाता नेटवर्काचे तेंकां ती आव्हानां सोंसची पडटात सारको नेटवर्क आसना आनी तेन्ना वर्ड टू वर्ड कम्युटी कंम्युनिकेशन तांचें जायना तांचे किदेंय इश्यूस आसले जाल्यार तांकां तें परते विचारुकूंय मेळणा